म्हाजो दुसरो न्हेगेटीव प्रोडक्ट म्हळ्यार साडी म्हाका जेन्ना साडी जाय हांव मिशो एप आसा ताचेर साडी ऑर्डर करतां ताचेर खूब बऱ्यो साडी आसतात खूब बरें कलर आसतात पळोवपाक खूब बरी दिसता काॅटन आसता आनी वेगळे वेगळे कलर बीन आसता म्हुणून हांवेन एक दीस एक साडी वॉर्डर केली साडी वॉर्डर घातली म्हाका ती साडी खूब बरी दिसली काॅटन अशी दिसली आनी ती हांवेन वॉर्डर घातली वॉर्डर घालतकीर तांणी मॅसेज केली तुमची वॉर्डर अमक्या दिसा पावतली म्हुणून हांवेन हां म्हटलें आनी वाॅर्डर जे दीस पावता तांणी काॅल केलो तुमची वाॅर्डर आयज पावतली म्हुणून सांगलें वॉर्डर पावतकीर हांवेन ती वाॅर्डर घेतली आनी ताका पयशे दिले आनी हांव घरा आयलें घरा येयलें आनी हांवेन वॉर्डर उगडयली वाॅर्डर उगडयतकीर म्हाका अशें दिसलें हांवेन जी साडी वॉर्डर घातलेली ती म्हाजी खूब बरी आयली अशें दिसलें म्हाका आनी म्हाका खूब उमेद जाली कित्याक म्हाजी साडी आज तर खूब बरी येयली अशी दिसतली न्हू सगळ्यांक दिसता न्ही आपूण जें कितें वॉर्डर घालता ते सगळें बरें येतलें अशें म्हुणू दिसता म्हणून आमी वॉर्डर घालतात वाॅर्डर घाल् उगडयतकीर म्हाका असो राग आयलो म्हाजो जो साडी वॉर्डर घातलेलो तो कलर आयलो ना आनी साडी बरी आयली ना हांवेन मागीर कितें केलें तांकां काॅल केलो हांवेन जी वॉर्डर घातलेली ती वॉर्डर म्हाका पावली ना म्हाका कलर वेगळो आयला आनी साडी बरी आयली ना म्हण हांवें तेमकां सांगलें

आनी हांवेन चितलें हांव आनी केन्ना वॉर्डर घालचें ना म्हूण साडी तर हांव अज्जीबात वॉर्डर घालची ना म्हूण चितलें आनी अशें म्हाजें एक इश्ट म्हाका एक दीस विचारपा लागलें साडी खंयच्या एपाचेर बऱ्यो मेळटा काय म्हूण हांवेन तेंकां सांगलें

वॉर्डर करता जाल्यार जें मिशो एप आसा ताचेर साडी वॉर्डर करूंक नाका तचेर साडी अजिबात बरी येना म्हणून हांवे ताका सांगलें आनी हांवेन म्हाज्या सगळ्यां सां फ्रेंडांक बीन सांगलें आनी म्हाज्या सोयऱ्यांक बीन सांगलें तुमी साडी केन्ना वॉर्डर करनाका म्हूण साडी वॉर्डर केल्यार बरी येयना म्हूण हांवेन तेंमकां सांगलें मागीर तीय बीन कितें करपा लागलीं सांगपा लागलीं म्हाका आमी बीन केन्ना साडी वॉर्डर घालपाची ना म्हूण अशेंच एक दीस आमी सगळीं इश्टां आसा तीं भोंवपाक गेल्लीं आणी म्हजे सगळीं फ्रेंडा साडी जाय आशिल्ली हांयेन तेंकां सांगलें तुमकां साडी जाय जाल्यार जें फ्लिपकार्ट आसा ताचेर वॉर्डर घालात म्हूण